जोंनि जागायाव गोबां रोखोमनि नाफोर मोनो नाफोरबो हमनो हायो जेरै नास्राय गोरै फिथिख्रि बालाबाथिया बायदि रोखोमनि ना मोनो जोंनि गामि खाथियाव मोनसे दै दं जायखौ होनो रानिपुर खानिफुर दैसा बे दैआव गोबां रोखोमनि दै ना मोनो खांख्राय नास्राय गोरै बेसेबां जानो हमबानो मोनो नाखौ गोबां रोखोमनि मोनो होनोब्ला नाथुरानो होन नास्रायानो होन फिथिख्रियानो होन ना बालाबोथिया गोबां ना मोनो जायखौ बर'फ्रा नागिरनानै जाखायो थिग बेबायदिनो जोंबो बे न' खाथिनि खानिफुर दैसायाव गुरनाय जायो बेयाव गुरनानै जों गोबां रोखोमनि ना मोनो गोबां रोखोमनि नाफोरखौनो मोननाय जायो जेरै खांख्राय साम' गासैबो मोनो खांख्राय साम'खौ बाजाराव लांनानैबो फानहैनाय जायो नाखौ बांसिन हमनाय जायो होनबा नास्रायानो बांसिन मोनखायो बेजों लोगोसे फिथिख्रि फिथिख्रियाबो बांसिनानो मोनखायो गुरनायाव माखासे फिसा फिसा नाथुर फिथिख्रि मावा गुरनायाव गासैबो गाखोफायो नाखौ होनोब्ला नानि बेसेनाथ' गोबाङानो जाबाय जेरै ना बालाबाथिया फवासेआवनो जौसे रां खांख्रायाबो माबाजों जि रां फान्नाय जायो